हर जगह हब आप देख लीजिए कि जो छोटे कस्बें हैं छोटे परिवार हैं जो छोटे लोग हैं वहाँ पर एन जी ओ चलते हैं एक स्वसहायता करके एक समूह आता है जिसमें पाँच लेडिजों का एक समूह होता है जिनमें उनको गोवरमेंट की तरफ से और कई प्राइवेट कम्पनियो की तरफ से थोड़ा सा पैसा मिलता है जिसको कि वो एक किस्त में पैसे पचास हज़ार रुपये दे दिए फिर उनको बोलते हैं कि आप कोई व्यवसाई करिए फिर महिलाएँ रोज़गार उत्पन्न करती है रोज़गार चलाने के बाद में फिर वह एक किस्त बना देते हैं कि आपको हर महीने हमें इतने पैसे देना हैं और धीरे धीरे कर करके दस किस्त बीस किस्त तीस किस्त साल दो साल तीन साल में वह पूरा होता है उनसे महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती हे जो देखा जाए मध्यवर्गी लोग हैं गरीब परिवार हैं उनको सहायता मिलती है कि एक बड़े पैसा उनके पास पचास हज़ार रुपये आ जाएगा ऐसे पचास हज़ार कोई भी उधार गरीब लोगों को देता नहीं है इसके लिए एक ऐसे संस्था बना रखी है गोरमेंट की तरफ से बहुत सारी हे देखा जाए तो सहारा इंडिया है बहुत सारी कम्पनी ऐसी फाइनेंस कम्पनी जो थोड़े पैसों को फाइनेंस करती ताकि उन औरतों को रोज़गार मिले और रोज़गार के अच्छे अच्छे अवसर मिलें ताकि वह ख़ुद का देख लो आप कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का तो वह रोज़गार कोई सिलाई करने के लिए सिलाई मसीन ले आती हे उससे सिलाई करती है उसका भरण पोषण होता है पर किस्त जमा करते वह रोज़गार ख़ुद भी करती हैं और दूसरों को बोलती है कि आप ये इससे जुड़िये आप लोन लीजिए समूह लीजिए स सहायता समूह लीजिए समूह लेकर के आप थोड़ा पैसा इकठ्ठा करके कोई सी भी छोटा काम स्टार्ट कर लिए चाहे बर्तन बनाने का काम हो गया स्टील के बर्तन का देख लो आप साड़ी को बुनने का काम देख लो डिजाईन का काम देख लो किसी भी कैसा भी काम आप खेती का देख लो खेती में अगर आपको कुछ करना पैदावार करना उसके लिए पैसे कहाँ से लाओ पैसे लेकर के आप चला सकते हो स्वसहायता बहुत अच्छा गोरमेंट का बहुत अच्छा समूह चलता हे जिसमें जो मध्यवर्गीय है जो गरीब परिवार है जिनके आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है जो ख़ुद सक्षम नहीं होते उनके लिए गोरमेंट की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है कि पाँच औरतों के इकट्ठा करते फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपको पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है किस तरीके से करना है और किस तरीके लेना है और किस तरीके से भरना है आपको हर महीने एक तारीख दी जाएगी कि उस तारीख को आपको दो हज़ार रुपये की किस्त है या तीन हज़ार रुपये किस्त बताएँगे कि उस तारीख को हम लोग आपसे दो हज़ार रुपये हर महीने लेंगे आप पाँचों जने मिल करके दो दो हज़ार रुपये कर दस हज़ार रुपये हर महीने की किस्त भरना हम आपको पचा पचास हज़ार देते हैं जिसकी पच्चीस किस्त होगी पच्चीस किस्तों में हर किस्त में आपसे दो हज़ार रुपये लेंगे ऐसे करके आपको आर्थिक सहायता मिलेगी आपको रोज़गार के अवसर मिलेंगे और आप रोज़गार करिए और रोज़गार कर करके आप अच्छे अवसर प्राप्त करें अच्छे अवसर प्राप्त कर करके आप रोज़गार करके आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए और व्यवस्थित रहिए